ناسک ضلع مہاراشٹںر کے وسط ميں واقع ايک ضلع ہے يہ ضلع اپنے تاريخى مقامات قدرتى حسن اور ثقافتى ورثہ كے ليے مشہور ہے قديم دور ناسک ضلع کے تاريخ قديم ہے اس ضلع ميں قديم آثار قديمہ کے مقامات کى ايک بڑى تعداد پائى جاتى ہے جو اس بات کى نشاندہى كرتى ہے كہ يہ علاقہ صديوں سے آباد ہے ناسک ضلع ميں راشٹر كوتا سلطنت کے دور ميں ايک اہم مركز تھا راشٹر كوتا سلطنت كے عروج كے دوران ناسک ضلع ميں كئى عظيم مندر تعمير كیے گئے تھے جن ميں شيوگڑھ مندر رام گڑھ مندر اور وندھيا ماتا مندر شامل ہيں ناسک ضلع کے تاريخ ميں کئى اہم واقعات ہوئے ہيں ان ميں سے کچھ اہم واقعات درج ذيل ہيں ساتويں صدى عيسوى ميں راشٹںر كوتا سلطنت كے عروج كے دروان ناسک ضلع ايک اہم مركز تھا بارہويں صدى عيسوى ميں ناسک ضلع چھل مغر سلطنت كے زير اقتدار آيا چودھویسری چودھويں صدى عيسوى ميں ناسک ضلع بيجا پور سلطنت كے زير اقتدار آيا انيسويں صدى عيسوى ميں ناسک ضلع برطانوى راج کے زير اقتدار آيا ناسک ضلع ميں جديد دور ميں تيزى سے ترقى كى ہے اس ضلع ميں صنعتى اور زراعت كے شعبوں ميں نماياں ترقى كى ہے ناسک ضلع اب ايک اہم صنعتى اور زراعت كا مركز ہے ناسک ضلع کى كئى مشہور تاريخى شخصيات ہيں ان ميں سے کچھ مشہور شخصيات درج ذيل ہيں راشٹر كوتا سلطنت كے بادشاہ كرشنا تھرى اور دوريٹرا فور چھل مغر سلطنت كے بادشاہ پرتھوى راج چھل مغرى ہیں بيجا پور سلطنت كے بأدشاہ محمد عادل شاہ مغل سلطنت كے بادشاہ شاہجہاں ناسک ضلع ايک تاريخى ثقافتى اور سياحتى مركز ہے يہ ضلع اپنے قديم مقامات قدرتى حسن اور ثقافتى ورثہ كے ليے مشہور ہے